जीअं त मां किथे बि घुमणु वेंदो आहियां त हुनजे लाइ पंहिंजे संभाल जे माप ते माप जूं ॻाल्हियूं हुतां जूं जांच कंदो आहियां जीअं उते मां रही सधंदुमि न रही सधंदुमि हुतां जो माहौलु कीअं आहे हुतां जो खाधो कीअं आहे हुतां जा माण्हू कीअं आहिनि जी जीअं सॼी जांच लही करे हुन खां पोइ ई मां अॻियां वञण जी कोशिशि कंदो आहियां जीअं त मूंखे अॻिते हली हुते वञण खां पोइ काई दिक़त न थिए मां पंहिंजी संभाल जी चङी तरह जांच करे पोइ ही हितां वेंदो आहियां